ہمارے علاقے میں پرندے بہت سارے دیکھنے کو مل جاتے ہیں جیسے کوا چڑیا چیل کبوتر الّو مور طوطا اور بھی بہت سارے پرندے دیکھنے کو مل جاتے ہیں اور لوگوں کو بہت زیادہ پسند بھی آتے ہیں بہت سے لوگوں کو مور پسند ہے کیونکہ وہ بارش ہونے پر ناچتا ہے اور بہت سے لوگوں کو چڑیا پسند ہے اور بہت سے لوگوں کو طوطا پسند ہے کیونکہ اس طوطے کے سامنے جو بولو وہ اسی کو ریپیٹ کرتا ہے جیسے طوطے کے سامنے مٹھو بولو تو وہ بھی مٹھو مٹھو بولتا ہے یا اس کے سامنے امی پاپا کو بلاؤ تو وہ بھی امی پاپا کو بلاتا ہے یا اس کے سامنے کلمہ پڑھو اس کو کلمہ ریپیٹ کرواؤ تو وہ کلمہ بھی پڑھتا ہے اور بہت سے لوگوں کو پرندے پالنے کا شوق بھی ہوتا ہے جیسے کسی آدمی کو طوطا پالنے کا شوق ہوتا ہے کسی آدمی کو چڑیا پالنے کا شوق ہوتا ہے یا کسی آدمی کو کبوتر پالنے کا بھی شوق ہوتا ہے آج کل جو دیکھتے ہیں ہم چھوٹے چھوٹے بچے زیادہ تر کبوتر پالتے ہیں چھوٹے بچے کیا بڑے بچے بھی بڑے جو آدمی ہیں ان کو بھی کبوتر پالنے کا اتنا زیادہ شوق ہوتا ہے کہ وہ اپنی گھر کی چھت پر ایک جال بنا کر اس کے اندر کبوتروں کو پالتے ہیں اور انہیں ٹیم سے کھانا بھی کھلاتے ہیں اور بہت سے لوگ ہیں جنہیں طوطا پالنے کا شوق ہوتا ہے اب تو ہر گھر کے اندر زیادہ تر چڑیا کبوتر طوطے دیکھے جاتے ہیں بہت سے لوگ بہت ہی کم لوگ ہیں جنہیں ان چیزوں کا شوق نہیں پر زیادہ تر لوگوں کو کبوتر طوطا چڑیا پالنے کا بہت زیادہ شوق ہے